होली पर होली पर हम सबसे पहले होली क्या है ना कि बहुत खुशियों का त्यौहार होता है तो हम वहाँ उस दिन क्या बनाते हैं ना कि पकवान अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं आ गुजिया बनाते हैं कचौड़ी बनाते हैं और सब्ज़ी बनाते हैं सब्ज़ी सोयाबीन की बहुत पसंद है इसलिए आलू और टमाटर सोयाबीन की सब्ज़ी बनाते हैं और सादी पूड़ी भी बनाते हैं चावल भी बनाते हैं पुपली है और चिप्स है पापड़ है बनाते हैं और गुलगुला भी बनाते हैं पकौड़ी भी बनाते हैं और क्या है कि पितृ विसर्जन पितृ विसर्जन पे भी बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं उस दिन कढ़ी बनती है भरा बनता है कचौड़ी बनती है चावल बनता है उस दिन भी पुपली उपली बनती है और दीपावली पर क्या है कि दीपावली बहुत अच्छा लगता है दीपावली पर सबसे पहले हम लोग गणेश लक्षमी की पूजा करते हैं और सारे दिए जलाते हैं घर पर रखते हैं और उसके बाद पटाख़े वटाख़े खेलते हैं बना करते हैं उसके बाद खाना बनाते हैं उस दिन क्या है ना कि उस दिन पहले सूरन कि सब्ज़ी बनेगी उस दीन सब्ज़ी बनेगी और उसके बिहान से मतलब बड़ी दीवाली के एक दिन बाद उस दिन पक पकवान अच्छा बनता है और अच्छा क्योंकि पहले उस दिन तो दीवाली के दिन सूरन ही बनती है केवल उस बनता है तो अपना जो दालचा पूड़ी उड़ी आलू का पराठा और सब्ज़ी ये सब बनाते हैं